دیہی علاقوں میں حکومتی نظم و نسق میں مندرجہ ذیل عوامل کی کمی ہے ایک تو ماحولیاتی انحطاط ہے دوسرا سیاسی پسماندگی ہے اور تیسرا خرابی جو ہے وہ عوامی خدمات میں ہے ایک تو لوگ عموماً ایک دوسرے کا ساتھ دینا پسند نہیں کرتے ہیں تیسری بات جو سیاسی پسماندگی ہے لوگ پانچ سال پہ پانچ سال پہ لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ کچھ کام کریں وہ صرف لوٹ مار پیسے میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں صرف اپنا پاکٹ بھرو لوٹو یہی پالیسی چلتی ہے اسی وجہ سے دیہی علاقے ترقی کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں جب آپ وہاں کے ماحولیات کا صحیح طور پر نظارہ کریں گے جائزہ لیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی آپ وہاں کی جو سڑکیں ہیں جو حکومت پیسے دیتی ہیں سڑکیں بنانے کے لیے جو وہاں کے جو سیاسی تنظیم ہے سیاسی لوگ ہیں وہ آدھا سے زیادہ پیسہ اپنے پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں اوربہت چند پیسے لگا کر کے وہ سڑک بناتے ہیں جس کی وجہ سے نہایت ہی کمزور سڑک ہوتا ہے جو پانچ سال جسے چلنا چاہیے تھا وہ ایک سال بھی نہیں چل پاتا اسی طرح جرائم ہیں اور سماجی بد امنی ہے جرائم کیونکہ وہاں کا جو پولیس کا نظم و نسق ہے وہ مضبوط نہیں ہے لوگ جرائم کرتے دھڑلے سے اس کا مال ہڑپ لیا اس کا مال ہڑپ لیا یہ بے ایمانی وہ شیطانی غرض کہ برا حال ہے بری طرح لوگ وہاں زندگی گزارتے ہیں اور یہیں سب اسباب ہیں وہاں کی بد امنی کی وہاں کی پسماندگی کی